जी हाँ मैंने अपने मोबाइल के फ्लिपकार्ट एप्प से कलर पेंसिल मंगवाई थी और जो कि मुझे सही पते एवं सही समय पर मिल भी गई थी परंतु उस समय जब मैंने यह कलर पेंसिल मंगवाई थी तो उसमें अच्छी विशेषता बताई गई थी परंतु जब मैंने बाद में देखा तो उसमें ना तो सारी कलर पेंसिल हैं और ना ही उनमें अच्छी कोई विशेषता है क्योंकि जो कलर पेंसिल आई हैं उसमें दो कलर पेंसिल कम हैं और कलर पेंसिल की नोंक भी बार बार टूट रही है कारण मैं अपने चित्रकारी या मैं जो भी कागज़ पर कलाकारी कर रही हूँ वह सही ढंग से नहीं हो पा रही है मुझे पेंसिल की नोंक को बार बार बनाना पड़ रहा है और वह सारी पेंसिल फींकी भी चल रही है